हैलो हैलो केह् हाल चाल ऐ केह् बना दे ते ओह् साढ़े यरो टीवी गै खराब होई गेदा हा ते ओह् सेट कराना हा ते औगे ताहीं ते ओह् हीटर लाए दा हा घरै आह्लें ते ओह् फ्यूज़ गेदा हा उड्डी ओह् यरो होंदा निं ऐ सेट ते ओह् तुसें सेट कराना हा अपने स्हाबै दा ते आं साढ़े बी उड्डे दे न मिगी लगदा कि फ्यूज़ गै पूरा खराब होई दा के सारा कुछ दिक्खगे भी तार बी आह्ननी नी कल्ल सबेरै यरो अज्ज आंदे रातीं रुट्टी कुत्थें खानी भी बिजली बी निं होनी बिजली सेट करी ओड़दे हे तुस ते आं शामीं बिजली लोड़दी ही रातीं रुट्टी खंदे बेल्लै बिजली दे बगैर कुत्थें रनौंदा भी सेट कराई ओड़ो तुस अज्ज शामीं ते भी खरी गल्ल ऐ आं ते बाकी में दिक्खा दा हा ते मिगी लगदा तार सड़ी गेदी ऐ किश तार किन्नी गै औनी ऐ भला इनें दी हून कन्नै कन्नै गै सनाई ओड़ो बस भी खबरै ओह्बी आह्नना पौना ई एह् सुच्च किन्ने दा एह् ढाई सौ रपेआ किश जादै निं ऐ थोह्ड़े घट्ट लाई ओड़ने हे फ्री गै लाई ओड़गे नेईं हैन मतलब अच्छा

आं आं ते एह् चंगा भी